आं हॅलो यो केन्ना येता बरें कितें जाय तुका सांग करून दवरता घरा कडेन पाले भाजी आसा कितें जाय तर तुका तायकिळ्या भाजी काडून हाडटा हांव तुं येता म्हळ्यार ताजी ताजी करपा मेळटली तायकिळ्या भाजी कितली जाण येत सगलींच त्या प्रमाण आ बरें हां चवगा जाण येतली मुगो तायकिळ्याची भाजी आनी कितें बी करूं जाय तर आ शिव शिवराक तुमी शिवराक तुमी हय फ्लावर आसात नाजाल्यार बटाटवडे काडून दीवं गो बरें गरम गरम येतगीर च्यायेक बटाट किदें तयळेळे बरें बरें करया करया किद्या भिल्या करता रोकडे करून दिता गरम गरम आनीक बरें सवका येयात आनी बाबा आनी कितें जाय खंयी बाबा किदें जाय खंयी तुका तायकिळ्या भाजी जायी आनी ताका कितें जाय खंयी

ताका गोबी मंचुरिय आवडटा म्हणून न्हू गो तूं ना फुलावरा फुलावरां करता मुगो त्या फुलावर कोन फ्लावर बी आसा तो तेला घालता फ्राय करता आनी तेजें हें घालून दिता मगो सॉस जालें गोबी मनच्युरीयन

कितल्या तेंपान येता तूं हांव करतलें बाबू लागून करता गो तूं टॅन्शन घेयनाका करपा तूं म्हाका सांगनाका हांव रोकडें करतां तूं खातली जायात तुमी खातली जायात बरें बरें बरें घरा कडेन वसोन घरा कडेन वसोन बरें खायात आ बरें बरें यो आं सक्काळी येया मात गडबड नाका हांव सगलें करून रेडी दवरतां बरें बरें बरें